हाँ बहुत सारी जगहों पर नग़द भुगतान हम लोग करते हैं जैसे कि दुकानों पर बहुत जगह बहुत ऐसी जगह हैं जहाँ पर क्यू आर की सुविधा अभी भी उपलब्ध नहीं है और उन जगहों पर हमको नग़द ही भुगतान करना पड़ता है